اگر میرے خاندان میں یا کوئی دوستوں میں کھلاڑی بننا چاہتا ہے تو اسے کوچ یا کسی اچھے کھلاڑی کے پاس جا کر مشورہ لینا چاہیے تا کہ وہ اچھے سے کھیل سکے اور اسے معلوم ہو سکے کہ وہ کیسا کھیل سکتا ہے اس سے وہ بہت آگے بڑھ جائے گا کسی اچھے کوچ کے پاس جانا چاہیے اور اچھے سے کھیلے گا تو وہ بہت آگے بڑھ جائے گا اسے بہت اچھے سے کھیلنا آ جائے گا تا کہ وہ بھی کچھ بن سکے اور کسی اور کو بھی اچھے سے سکھا سکے